بہار میں بولی جانے والی اہم زبانوں میں بھوجپوری میتھلی مگہی انگیکا اور اردو شامل ہیں یہ زبانیں ریاست کے مختلف علاقوں میں رائج ہیں جیسے بھوجپوری مشرقی اضلاع میں میتھلی دربھنگہ اور مدھوبنی میں مگہی پٹنہ اور گیا کے اطراف میں جبکہ انگیکا بھاگلپور وغیرہ میں بولی جاتی ہے اردو بھی بہار کی ایک اہم زبان ہے جو تعلیمی ادبی اور شہری حلقوں میں نمایاں مقام رکھتی ہے وقت کے ساتھ ان زبانوں نے ارتقاء کا سفر طے کیا ہے میتھلی کو آئینی درجہ ملا جس سے اس کی ادبی اور تعلیمی ترقی ہوئی بھوجپوری نے فلم تئیٹر اور لوک گیتوں نے کے ذریعے مقبولیت حاصل کی مگہی اور انگیکا میں بھی اب ادبی کام ہو رہا ہے حالانکہ یہ زیادہ تر بول چال تک محدود ہے اردو نے بہار کی تہذیبی ادبی اور علمی شناخت کو مستحکم کیا ہے اور آج بھی مدارس جامعات اور ادبی اداروں میں ایک فعال زبان ہے یوں یہ زبانیں نہ صرف بقا کی جنگ لڑ رہی ہے بلکہ باہمی اثرات تاثر کے ذریعے بہار کی لسانی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں